तैराकके होशियारीसँ पानिमे रहबाक चाही हेलबाक चाही आ तैराकके अपन अपन साधन लऽके जेबाके चाही अपन सावधानीसँ रहबाक चाही आन आदमी जऽ जेतै तब खतरामे भऽ जेतै ताहि दुआरे तैराकके विषयमे अपन सोचि बिचारिके जाइ पानिमे तैराके देखला सऽ आ ओकरा बुझलासँ सभकिछु अहाँके से अहाँके से भऽ जाएत सबटा परिचय पात ताहि दुआरे तैराकके विषयमे तैराकी छियै जे पानिमे डुबै छै तऽ ओहि आदमीके होसियारी से जेबाक चाही तैराक तैरा ओकरे कहै छै जे होसियारी सऽ पानिमे सभसँ तऽ नहि होइ छै तैराके विषयमे बुझबै पढ़बै तकर बादे बुझबै तैराक वएह चीज छियै पानिमे अपन सावधानी सऽ जेतै आ सावधानी सऽ ओकरे कहै छै तैराक तऽ तैराके विषयमे इएह बात छियै तऽ तैराकके होसियारी छियै सभ नहि कऽ सकैया तैराकके काम तऽ तैराकके जे वएह चीज छै सोचियौ बिचारियौ